हलो जय झूलेलाल अच्छा कॾहिं अचण वारा आहियो तव्हां अच्छा त खाली अच्छा खाली मंदर ई घुमंदव की न ॿियो बि जेके घुमण लाइक़ु जॻहियूं आहिनि उहे बि ॾिसणियूं आहिनि तव्हांखे हा हा हिते हिकु सिद्धि विनायक मंदरु आहे उहो ॾाढो सुठो मंदरु अथव ऐं हरे रामा हरे कृष्णा मंदर बि अथव उनजे पासे में चौपाटी बि अथव जुहू चौपाटी तव्हां अगरि चाहियो त पोइ चौपाटी वग़ैरह बि हुते घुमी सघंदा आहियो ॾाढी सुंदरु जॻहि अथव घुमण लाइक़ु अथव उहा सिद्धि विनायक त दादर में आहे तव्हां अगरि सत ॼणा आहियो अगरि गाॾी खणिबी अगरि सुबुह खां तव्हां हलंदव रात ताईं घुमणो आहे सॼो ॾींहुं त पोइ सॼे ॾींहं जो ई लॻंदो तव्हांखे उहो तव्हांखे सत हा तव्हांखे मंदर जे ॿाहिरां मां बिल्कुलु लाहींदसि तव्हां दर्शन करे ईंदव पोइ वापसि ईंदव त हुनखां पोइ तव्हांखे अॻियां ॿिए मंदर में वठी हलिबो हरे रामा हरे कृष्णा मंदरु आहे मुंबा देवी में हिक माता जो मंदरु आहे उहो बि ॾाढो सुठो मंदरु आहे हिते हीअं घणा ई मंदर आहिनि घुमण लाइक़ु जेके मतिलबु जाम मशहूर मंदर आहिनि असांजे बॉम्बे जा उहे असां तव्हांखे ॾेखारींदासीं पहिरियों उनखां पोइ अगरि तव्हां वधीक कुझु घुमणु चाहियो त पोइ हुते चौपाटी वग़ैरह मछली घरु नेहरु प्लोटेरियम इएं चङा हिते आहिनि असांजे बॉम्बे में घुमण लाइ महालक्ष्मी मंदरु आहे ॾाढा सुठा सुठा आहिनि हिते हू सभु वेझो वेझो आहिनि तव्हां त कार में हूंदव त पोइ सॼे ॾींहं में इहे सभु घुमी सघंदा आहियो अगरि तव्हांखे मंदर ई घुमणा आहिनि त पोइ उन हिसाब सां जेके जेके मंदर अॻियां अॻियां हूंदा वेझा वेझा तव्हांखे उहे ई घुमाईंदासीं हा उहो बि तव्हांखे ॿुधायोमांव तव्हांखे महालक्ष्मी जे मंदर ते वठी वेंदासीं उहो महलक्ष्मी माता जो मंदरु आहे उहो ॾाढो सुठो मंदरु अथव हुनजे पासे में हुनजे पासे में हिकु दरगाह बि आहे हाजी अली बि आहे उहा बि घुमण लाइक़ु पॉइंट आहे तव्हांखे हुते बि वञी अगरि वञणु चाहियो मंदर जे अलावा त उते बि वञी सघंदा आहियो

हा उहो गणपति मंदरु आहे हुते सिद्धि विनायक उहो दादर में ईंदो आहे हितां पहिरियां हलण महिल पहले सिद्धि विनायक मंदर ई हलिबो सुबुह जो तव्हां हुतां दर्शन कंदव हा ॾाढो सुठो मंदरु अथव तव्हां हुतां दर्शन वर्शन कंदव त तव्हांखे काफ़ी मज़ो ईंदो हुते चवंदा आहिनि उहो गणपति सभिनी जी मनोकामना पूरी कंदो आहे हा न न ठीकु आहे पोइ असां हुननि खे हुन हिसाब सां विहारींदासीं गाॾीअ में उहो त मां वॾी गाॾी पोइ खणा जी जी जी सुबुह घणे बजे अची सुबुह घणे बजे ताईं अचिणो आहे छहे बजे सुबुह जो ठीकु आहे बिल्कुलु पहुची वञिबो तव्हांजे हिते तव्हां खाली मूंखे एड्रेस मोकिले छॾिजो की किथे था अची लहो ठीकु आहे बिल्कुलु तव्हां भली मोकिले छॾियो इहो मुंहिंजो भली वॉट्सअप जो नंबर अथव तव्हां मूंखे एड्रेस मोकिले छॾियो मां पहुची वेंदसि ठीकु आहे जय झूले